म्हजो मुळगांव म्हणल्यार कुळें कुळें काणकोण गोवा म्हज्या कुळाक एक असो जागो आसा तो म्हाका खूब आवडीचो आमगे तो जागो म्हणल्यार देवाघर म्हणटा आमी ताका तो खूब वयर आसा डोंगरार आसा आमी सद्या आता सकयल रावतात कित्याक थंय वयर आसा पळय थंय आमकां चडशें अशें करून भायर वचपाक मेळना म्हणल्यार शहरांत बीन वचपाक मेळना खूब पयस पडटा तें ताका लागून सगळ्यांनी आतां सकयलच घर बांदल्या वयर आनी एक खूब पावटी वतात वर्सांतल्यान अशें खूब सण आसा जे आमी थंयच मनयतात आमचो सगळ्याच्या बरो सण म्हणटा तो शिगमो आमी हागां शिगमो खूब बऱ्या पैकिन सेलिब्रेट करतात आमी लहानपणां पासुनच त्या घराक आसा जेन्ना जेन्ना कसलोय सण येता तेन्ना आमी थगां वयतात हांगा म्हाका कित्याक बरे दिसता जाणां थिगां आमी सगळी घरांची आमचो फुल्ल गांव थिंगा एकठांय येतात आमगें देवाघरां शिगम्याक तर खुबच मज्या येतात सगळें गांवचें गांवचें लोक येतात मिळ जावून मागीर तें खेळटां आमी सगळीं भुरगेंपणां आसतां न्ही खूब खेळटाली लिपच्यांनी खेळटाली मागीर गडगड्यांनी खेळटाली एकमेकांक हात लावन खेळटाली ते बारिकपणाचे खेळ आसतालें तें खेळटाली ताका लागून म्हाका तो खूब आवडटालो आमचें वयलें घर आतां कित जाता आमी व्हड जालां आनीक चडशीं कोण मेळना ताका लागून वयर गेल्यार सगळीं मेळटा आनीक आमगें खूब उलोवप जाता आमचे लहानपणाच्यो गाश्टो आमच्यो खूब आड आठवणी आमी कित कित करताली खंय खंय वयताली हें सगळें आमी थंय बसून याद करता म्हजी अशीं खुब फ्रेंड्स आसा आमच्या बरोबरची ती आतां म्हाका मेळना पूण आमी जेन्ना दोवाघरा वयतां पळय तेन्ना सगळीं मेळटां आनीक सगळीं बायलो दादले एकमेव येवन सगळें काम करता तें म्हाका बरें दिसता आमचो शिगमोच न्हय आमगें दिवजां मागीर जात्रां मागीर कसलेंय परब आसली जाल्यार आनीक आमचें तुळशीचें लग्न तुळशींच्या लग्नाक इतलें मज्या येता जाणां सगळो गांव जो आसा तो एक घरांक आमी मेळटात त्या दिसांक आमी फोव चिचो मागीर आवाळें हें सगळें एकठांय करतात आनीक एकमकांक वाडटा आनीक खूब फोग लायतां सुरसुऱ्यो पावस गुळ्यो सगळें लायता बरी मज्जा येता आतां आमी कमी केलां हें सगळें लावपाचें कित्याक प्रदुशण जाता न्हय ताका लागून कमी केलां पूण खूब मजा येता आमच्या तुळशींच्या लग्नाक तर खूब मजा येतां एक कोणाचें लग्न बीन आसा न्ही जाल्यार आमी त्याच घराक करता चडशीं होलाक करना आमची लग्ना कित्यागाय म्हणल्यार आमगें तें देवाघर न्हय त्या देवा घरांक लग्ना बीन केल्यार बरीं चडशें आमी थंयच जाता आमचें सगळें मागीर लग्न जाल्ले तें न्हवरो आनी व्हंकल आसा पळय ती धाये दीस म्हणल्यार थंयच रावतां आनीक तेंगें सगळें शास्त्र जालें म्हणटगीर ती सकयल येताय आमगें कितेंय जांव जाल्यार आमी पयलीं आमी देवाघरां वयतां आमच्या देवाघराक सगळें जाता आमकां दिवजां बिन आसा पय ती आमच्या मेन देवळांत व्हरपाक नाका त्यांच देवळांत सगळें करता आनी सगळें बऱ्या भाशेन जातात आनी कित गाय म्हणल्यार थंगा म्हणल्यार खूब रूम आसा म्हणल्यार आमचो फुल्ल गांव तेतुन मेळटा सगळ्याक एकएक खोली बीन आसात एक एक खोलीक बारीक बारीक दोन खोली आसा एक रांदपाची आनी एक रावपाची शिगम्याक तर सगळीं आप आपल्या खोलयेंक रांदतात कित्याक खूब लोक येतां नुं ताका लागून सगळ्यांक रांदपाक पडटा ना जाल्यार दुसरे कसले सण आसता पळय तुळशींचें लग्न किंवा कोणाचें लग्न आसलें जाल्यार सगळीं एकठांय येवन रांदता खबरीं मारता बरीं मजा येता आनी एक बरो सण म्हणल्यार आमचो पाडवो पाडवो आमी इतल्या मजेन सेलब्रेट करता जाणां आमच्या वयल्याच घरां म्हणल्यार आमच्या देवाच्याच घरां सेलिब्रेट करता आमी सगळें मेळून जेवण करतात दादले जे आसात पळय तें वानी करतात निवडां पानांची वानी करप आनी भार काडप मागीर सगळें वाड्यावयलें मिळोन एक प्लेसिर येता आनी थंय भार काडटा वानी बीन आपल्याक बरीं नाचून फिरोन गाणें म्हणोन घुमट वाजोन ढोल वाजोन बरे बरे अशें करून वाजोन वांज नतर आसता आनीक मजा करता आमचें जे मेन देवळाक मल्लिकार्जुन देवळाक जे जे जाता पळय तें आमी ह्या देवाघर करता आनीक खुबूच बरें दिसता सगळें मिळून सगळें सण साजरें करतां म्हणल्यार खुबूच बरें दिसता आमी लहानपणी खूब मजा करताली सगळीं रांदतात आमी मागीर खबरी मारताली कोणाली हांसयताली रडयताली खूब मजा येताली आता बीन तशेंच जाता सगळीं मेळटां नुं सगळें उलयतां खाता एक बरोबरच करतां सगळें ताका लागोन म्हाका आमचो देवाघरची जी जागा आसा पळय तो खूब आवडटा आनी तो इतलो वयर आसा जाणां डोंगर आसा तो त्या डोंगराचेर सगळे शांतपण आसतां सगळें जानवरांचे म्हणल्यार पक्षांचे आवाज येता आनीक आमचो थंयच काजू बीन आसा आमी देवाघरां गेलां तेन्ना काजूक बीन वयतात ताका लागून बीन मजा येता आमचें भाट बीन थंगाच आसा कितेंय जालें जाल्यारआमी आमचें देवाघरा म्हण वयतात हेंच सांगपा आसलें आमच्या देवाघरां तुळस आसा व्हडली ती सगळें सगळ्या वाड्यावयली एकूच आनी आमगें आंगण बीन व्हडलें आसात हांगा घर बीन सामकें व्हडलें आसा सगळें लोक धरतात म्हणल्यार पळय आनी आतां थंगा नळ उदक सगळें आसा पयलीं आमी हांगा टोयलेट नळ उदक बीन नासलें आमकां बांये कडच्यान हाडपाक पडटालें थंय एक बांय आसा पूण खूब पयस पडटाली आतां थगां बरें केल्याय नळ बसयल्या उदक बरें येतां लायट बीन बरी आसा पयली लायट बिल नासल्ली काळोखूच आसातलो आतां सगळें निवळ केलां हांगा आनी बऱ्याच्या बरें फर्निचर बीन सगळे हाडून घेयलां टायल्स बीन बसयल्यां पयली तें मातयेचें घर आसलें थंगा शेण बीन काडटाले पूण आतां टायल्स बसयल्यात सिमेंट मारल्ला टॅरस घातलां टॉयलेटी केल्या बोरिंग मारल्या उदक येवपा खातीर ताका लागून म्हाका आता बीन वचपाक खूब बरें दिसता थंगा सगळीं सवयी तुगें बऱ्यो आसा थंय